हलो नमस्ते सर हम भागलपुर डिस्टिक से आए हुए हैं हमको बेगुसराई डिस्टिक के स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए था आप बता सकते हैं वहाँ का स्वास्थ केंद्र का हालत कैसा है मतलब साफ़ सफ़ाई किस तरह का दिया जा रहा है वह बताइए पेसेन्ट को में कैसे रखा जा रहा हे कितना रखा जा रहा है और वहाँ पर मतलब कोई भी एक गभमेंट हॉस्पिटल के बारे में बताइए तो एक पेसेन्ट पर वहाँ का बेड कितना कितना और यह कितने मतलब किस तरह और यह ट्वेंटी फोर ईंटों सेवेन आवर है ना मतलब कोई दिक्कत वगेरह तो नहीं न होगा कोई भी पेसेन्ट को और जैसे कोई भी अनजान व्यक्ति हो तो उनके लिए कोई ऐसा तो नहीं न की पहले अपना सर्टिफिकेट दिखाओ तब इलाज होगा ऐसा तो प्रॉबलेम तो नहीं होसपीटल में किस कम्पलेन किस ठीक है सर और क्या क्या मतलब वहाँ पर किसी पेसेन्ट को ऐसा तो नहीं ना की यह यह चीज़ कम हो गया या फिर फैन का दिक्कत बिजली का दिक्कत अगर कोई पेसेन्ट अगर कोई पेसेन्ट उतना फी जमा करने ठीक है तो हम रखते हें क कल परसों तक में आकर हम चेक करते हें कैसा चल रहा है